हमरा सबके सरदी अगर भए जाइ छै तऽ हमरा सबके सरदीमे जे छै अपन घरेलू उपचार करै छी दबाइ दारू पहिने जे छै सरकारी उँ लब्ज कम जाइ छी पहिने अपना घरेमे एकर इलाज एकर करै छी ओहिमे हमसब करै की छी तँ पहिने सोहिजनक पात आनि लै छी अदरक आनि लै छी पीपल आनि लै छी मरीच आनि लै छी तकर बाद जे छै गायके घी दै छियै ओहिमे ओहिमे की कहै छै उँउँउँऐंऽऽऽ उँउँ गायके घी आरो की कहै छै दालचीनी देलहुॅं ओहिमे एकरा सबके जे मिला कए एक किलो पानि देलहुॅं ओहि पानिके उबाललहुॅं ओ एक किलो पानिकए जरा कए पाभरि बनेलहुॅं पाभरि पानिकए जखन बनाए लेलहुॅं तकर बाद ओकरा सूती कपरामे छानिकए ओकरा काढ़ा बनाकए ओकरामे नीबू कने निचौड़िकए आ आ गरम हलका सुसुम कए कए चारि चारि चम्मच कए जे छै से भोर आ साँझ ओकरा पीबैत रहलहुँ अगर हमरा सबके एहि उपचार से जे छै से खूब बढ़िऑं सॅं ठीक भए जाइया एखनो कोविड उन्नैस भेल रहय एतेक लोक बिमार पड़ल मगर हमरा सबकए बिमार नहि भेलहुँ एहि कारणे कि जे हम सब निरन्तर एकर सेवा शुरू कए देलहुँ रहय एहि कारणे हमसब एखन तक सुरक्षित छी कतेक लोक एहिसॅं मरबो करल मगर हमरा सबके आइ तक कोनो विपत्ति कोनो एकर प्रभाव किछु नहि भेल हमसब बिलकुल एहि काढ़ासॅं सुरक्षित छी आगू आबयबला भऽभविष्यमे एकरे यूज होइये